इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है क्योंकि अन्य ग्रहों जैसा की हमें सबको पता है कि नौ ग्रह है नौ ग्रहों में से हम सिर्फ पृथ्वी मे ही जीवन है और मैं पृथ्वी में ही रहता हूँ तो अन्य ग्रहों के बारे में सोचना या पसंद की बात करे तो मुझे पृथ्वी गृह ही पसंद है क्योंकि यहाँ पे जीवन है यहाँ पे ओ उस प्रकार का वातावरण है की सभी जीव सुख शांति से रह सके इसके अलावा पृथ्वी में पानी है हवा है ऑक्सीजन है हाँ और एक प्रकार का जीवों मे एकता है और हर प्रकार की चीज़ें बेहतर तरीके से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसके साथ ही यहाँ पर डेवल्पमेन्ट यहाँ पे आ आ आधुनिकता के भी सारे बहुत चांस है जिस कार इस कारण यह ग्रह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अन्य ग्रहों में अभी अन्य ग्रहों में को सिर्फ हमने सुना है समझा है जाना है तो अन्य ग्रहों के बारे में अभी मैं कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता